गाछी छै आमके लीचीके कटहरके जिलेबीके महोगनीके बहुत गाछी छै आमके छै पाँच सए रुपैआ कटहरके छै पाँच सए रुपैआ लीचीके छै एक हजार कम होतै नहि लेबहक तऽ कम किएक ने होतै लै वलाके मन होना चाही लेतै तऽ दाम किएक ने कम हेतै ठीके छै आओर कोन चीज गाछ लेबह ठीके छै सभके पाँच पाँच सए रुपैआ गाछ हइ नहि कहबह तऽ ज्यादइओ करि देबह एक एक हजार लगा देबह हँ अइबह तब ने गाछी देबह आँय कहलियै अयबह तब ने गाछी लेबह आबह ने तब ने देखबह तब ने पसन्द होतौ तब ने दाम लगेबै हँ पपीतोके गाछी छै ओकर दाम दुइए सए छै

ओहिसँ नीचाँ ओहिसँ नीचाँ एक सए नब्बे एक सए पञ्चानबे हँ तऽ ओतने कम होइ छै की मेहनत कतेक लगै छै ई नहि देखै छह तब बहुत मेहनत लगै छै आबह ने अयबह ने तब देखि कऽ दाम करि कऽ तब लिहऽ जेरगर टाका लए कऽ अइअह तब ने दाम करबै दोकान मुरलीगञ्जमे हँ माइन रोडमे नहि बरबाद होतै तऽ तोहर पैसा वापस होतै आब बढ़िआँसँ लगैहेँ बढ़िआँसँ मेहनत करिहेँ नहि बढ़िआँ तरह केना सकतै बढ़िआँसँ अगर मेहनत अइ बढ़िआँसँ लगैअह